हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा झूलेलाल ट्रेवल्स सां ॻाल्हायां थी जी जी हा हा जी जी ई जेको छतरपुर मंदरु आहे इहो हिकिड़ो त मैट्रो स्टेशन खां ॾाढो वेझो आहे हाणे तव्हां इहे करे सघो था पिया की मतिलबु ॾाढे वॾे घेरे में आ इहो मंदरु त हुते मतिलबु धर्मशालाऊं बि आहिनि आश्रम बि आहिनि जिते संत वग़ैरह हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बसि थोड़ो जीअं थोरो प्री बुकिंग हलंदी आहे छोजो दिल्ली हिकिड़ो त राजधानी थी वई ऐं ॿियों वरी मतिलबु इन महीने में घणो ई हा हा त ठीकु आहे मां नियणी ति कयां खणी ऐं ब मुंहिंजो हिकिड़ो मतिलबु हिकिड़ी चवणो हुओ भई तव्हां इहा जीअं टैक्सी हूंदी आहे न टैक्सी या भई हिकु ॾींहं लाइ असां पाणे ईअं करे सघूं था पिया भई सॼे ॾींहं लाइ हिकिड़ी टैक्सी असां बुक कई से उहो मतिलबु हिकिड़ो ई मतिलबु वाजिबी दाम तव्हां खां वठी करे पोइ ड्राइवर तव्हांखे जेतिरा बि मंदरु आहिनि छतरपुर में घणेई मंदर आहिनि जेको माता जो मंदरु आहे ॿियों लक्ष्मी नारायणा मंदरु आहे हिकिड़ो शिवजीअ जो मंदरु बि आहे तमामु सुठो मंदरु आहे ॾिसणु जहिड़ो आहे जेके ॿाहिरां बि ईंदा न हरिद्वार में ऋषिकेश मां उज्जैन इन्दौर हा हा ठीकु आहे मां ईअं कयां थी की पहिरीं त होटल ठीकु आहे हा बिल्कुलु जी जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल